हमरा सबके तऽ जन्मे भेल मिथिलामे पक्का मिथिलाञ्चल छी सब दिन बिहारेमे रहलहुँ कतौ गेनाइ एनाइ तऽ भेल नहि कपड़ा तऽ हमसब बचपनसँ जे छै से सूट सलवार छोट रहौं तऽ फ्रॉको पहिरै छलहुँ पैघ भेलहुँ तऽ सूट सलवार ओढ़नी किआ तऽ हमरा सबके गार्जियन कनी रहथिन टाइट तऽ ओ नहि पहिरऽ देथिन यदि मङ्गबो करितियै तऽ नहि देथिन कहथिन जे नहि इएह सूट सलवार ओढ़नी जा तक नमहर भेलहुँ तऽ इएह सब पहिरलहुँ तै सऽ जहन बिआह भेल तऽ साड़ीके अथी भेल तऽ साड़ी तऽ हमरा पहिरैयो नहि अबै छलै नीकसँ ककरो ककरोसँ सलाह लए कऽ फलना कऽ तू पहिरा दे ओ पहिरा दे माय बहीन सब पहिरा दै छलै तहन धीरे धीरे सीखलहुँ साड़ियो पहिरनाइ आइ काल्हि देखै छियनि आइ काल्हिके बच्चा सबके जे छै से किएक सूट पहिरती किआ सलवार पहिरती ओ ओसब तऽ कहै छथिन हम जींसे टॉप पहिरब हमरा सबके टाइममे तऽ से नहि रहै हमरा सबके गार्जियन पहिरऽ देतै जे पहिरतौ ओसब हमसब तऽ सब दिन जे छै से ओएह सब सूटे सलवार साड़ी सब पहिरलहुँ आओर नीकसँ व्यवस्थित ढङ्गसँ रहलहुँ किआ तऽ हमरा सबके गार्जियने बहुत रहथिन टाइट बुझलियै तै दुआरे हमसब ओएह सब पहिरलहुँ आब पुरुखो पात्रके देखै छलियनि धोती कुर्ता माथापर पाग तऽ रहबे टा करतनि गर्दैनपर गमछा व्यवस्थित ढङ्गसँ रहै छलथि एखुनका लोकके तऽ देखै छियै तऽ देख देख कऽ जे छै से आश्चर्य लगैत रहैये जे कोना जे छै से लड़कियो सब तेहने तेहने ड्रेस सब पहिरै छथिन हमरा तऽ ओ सबके नामो नहि कहऽ अबैये जे की कहब आओर लड़िकों सब तेहने तेहने कपड़ा सब पहिरै छथिन हुनको सबके ओएह ठेहुनसँ उपरे कपड़ा रहै छनि लड़को सबके आओर लड़कियो सबके तेहने तेहने कपड़ा रहै छनि तऽ अइमे तऽ देखे देखे कऽ आश्चर्ज लगैये जखन तखन जे छै से सएह देखै छियनि तऽ आओर अखन आब देखै छियै जे रातिकऽ पहिरथि लुङ्गी लड़कियो सबक औरतो सबके रातिकऽ नाइटी पहिरती हमरा सबके बुझैयो अबै छलऽ जे ओ नाइटी की होइ छै ककरा कहै छै सेहो नहि बुझै छलियै आओर हमरा सबके दैतोके जे पहिरितहुुँ आओर एखुनका लड़को सबके ओ किदन कहै छथिन नाइट सूट होइ छै हमरा सबके बजैयो अबैये जे कहब की कहै छै ककरा कहै छै ओ नाइट सूट आओर लड़को सब लुङ्गी पहिरता तऽ जींस पहिरता तऽ टी शर्ट पहिरता हमरा सबके तऽ ओसबके नामो नहि जानल छलै आब बच्चे सबके मुँहसँ सुनि सुनिकऽ सीखै छी जे एकरा इ नाइट सूट भेलै ई दिनमेका सूट भेलै बुझलियै तऽ की कहब हमरा सबके